नमस्ते नमस्ते पानी पानी चाहिए क्यों नहीं पानी ओनी पहुँचा रही हैं पानी की बहुत गर्मी पड़ रही है बानी बानी आवश्यकता पड़ रही है हमारे यहाँ पानी आई नहीं रहा है नहीं नहीं नहीं हमारे यहाँ पानी आ रहा है अब हो सकता है तभी तो हम बता रए हैं झूठ थोड़ी न बता रहे हैं आपको कि नहीं मिल रहा है मिल गया होता तो हम अब नहीं बतातें कि हाँ हमको मिल रहा है पानी

चलिए ठीक है भेज देना जरूरी पानी पानी का बहुत काम है दी में खाने का नहाने धोने का कपड़ा खींचने का बच्चों का इस्कूल भेजेंगे तो कैसे नहवाएँगे कपड़ा उनका धोएँगे

पैसा हम लोग देते हैं अगर पानी नहीं आएगा तो पैसा कैसे देंगे

चलिए बिना पानी का हम लोग मरें तब तक ले

तुरंत भेजिए अभी भेजिए आप लोग आप लोग बदमाशी करते हैं पानी नहीं भेजते हैं पानी के बिना हम लोग गर्मी इतना पड़ रही है गानी में हम लोग तड़फड़ा रहे हैं पानी बगैर अरे कितना लेट हो जाएगा अभी तक ले पानी का नहीं पता चला उसको पता करिए आपका काम है न उसको पता करना पैसा हम देते हैं पैसा तो हम दे देते हैं तो पानी हमको चहिए न टाइम से एक एक जने नहीं जाना है तो हमको भी टाइम से पानी चाहिए न नहीं टाइम से आएगा तो हम कैसे खाना बनाएँगे कैसे खाएँगे कैसे पानी पिऍंगे कैसे नहाएँगे कैसे धोएँगे कैसे बच्चों बच्चों को नहाएँगे धुलाएँगे कैसे स्कूल भजेंगे उनको

अभी तक ले नहीं पानी का पता चला चलिए बहुत जल्दी भेजवाइए पानी चलिए ठीक है आपके आपके अगर चेला नहीं सुने तो आप लिआइए जरूर करना पड़ेगा आपको काहे पैसा हम दे रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा न नौकर लगा हैं तो इसलिए हम वो नहीं समझ सकते हैं न नमस्ते नमस्ते भेजिए ठीक है नमस्ते